चिरां जिल्लायाव मोननाय गिबि सावस्रि फाहामथाय सुबिदाफोरा जाबाय खाजोलगाव गभर्नमेन्ट हस्पिटाल क्र'फ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल फारमासि गोबां सावस्रिफोर मोनदोंमोन चिरां जिल्लायाव